दो सात दो हजार एक पाँच छः दो हजार तीन आठ सात दो हजार चार नौ पाँच दो हजार सोलह आठ नौ दो हजार चौदह